غازی آباد ضلع میں روزگار اور ذریعۂ معاش کے اہم ذرائع ہیں زراعت بھی ہے صنعت بھی ہے خدمات بھی ہیں اور خود روزگار بھی ہے لوگ سرکاری ملازمت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور نجی ملازمت کو ذرا کم کیونکہ سرکاری ملازمت میں پیسہ زیادہ ہے اور لوگ اس میں لیکن سرکاری ملازمت آسانی سے مل نہیں پاتی کیونکہ پیسہ زیادہ ہے تو کام بھی زیادہ لیتے ہیں اور سرکاری ملازمت میں پیسہ ہر مہینے زیادہ بڑھا کے دیتے ہیں اور سرکاری ملازمت میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ پینشن بھی آتی ہے تمہاری ایک ایج تک ساٹھ سال کی جو ایج ہوتی ہے اس ایج تک سرکاری ملازمت کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پینشن بھی ملتی ہے تو اس سرکاری ملازمت کو اس وجہ سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور نجی ملازمت کو کم کیونکہ نجی ملازمت میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اگر منیجر جو یا پھر صدر ہوتا ہے اس کو کام اگر پسند نہیں آیا تو لوگ نکال بھی سکتے ہیں تو اس میں زیادہ خطرات ہیں نجی ملازمت کو نجی ملازمت کے با مقابل سرکاری ملازمتوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں میں نے یہاں دیکھا ہے کہ ہمارے ضلع میں بے روزگاری ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میری تجویز یہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ پڑھائی کو کم ترجیح دیتے ہیں جس کی وجہ سے سرکاری ملازمت نہیں مل پاتی اور نہ ہی نجی ملازمت مل پاتی ہے اگر انسان اچھا پڑھا لکھا ہے تو ایک سرکاری ٹیچر بن سکتا ہے جس میں اچھی خاصی سیلری ہوتی ہے اچھی خاصی تنخواہ ہوتی ہے اور انسان کو آسانی بھی رہتی ہے اور نجی ملازمت میں بہت مشکل سے نجی ملازمت ملتی ہے اور اس میں کبھی بھی نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے انسان کو سب سے پہلے ضروری ہے کہ زیادہ تر پڑھا لکھا ہو کیوں کہ نجی ملازمت انسان کو جاہل کو بھی مل جاتی ہے لیکن نجی ملازمت انسان جتنا کم پڑھا لکھا ہوگا اس کو اتنی ہی کم تنخواہ والی نجی ملازمت ملے گی لیکن انسان جتنا پڑھا لکھا ہوگا جتنا ٹیلنٹیڈ ہوگا اس اتنی اچھی سرکاری ملازمت مل سکتی ہے اور اسی لیے انسان سب سے پہلے سرکاری ملازمت کو ترجیح دیتا ہے تو میری تجویز یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے پڑھے اپنے آپ کو ڈیولپ کرے اس کے بعد وہ سرکاری ملازمت کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے انسان کو